हॅलो सर सर हांव रूना उलयतां आनी म्हाजे आताच सर आता टी वाय हांव टी वाय सो म्हाका जाणा जाणा जावपाक जाय आसले म्हणजे टी व्हाय जातकूच किते ऑपशन हा पोय ते म्हाका फुडें वचपाक इन सायन्स फिल्ड कित्याक म्हजो सायन्स बेस मायक्रो बायोलॉजी होय सर सर होय सर म्हाका ना सर म्हाका मागीर पोस्ट ग्रेजूयेशन करून पी एच डी कोरपाक जाय सो मात्शे हांव कंन्फूज जाला पी एच डी आय मीन पी जी कित्यान करची खूंय कोरची पय ती हांव रावता करमले सर ना सर हांव धेंपे कॉलेजीन कोत्ता सो लायक म्हाका यूनीवरसीटीन मागीर आता फुडे व्हरपाक जाय

ओके सर ओके बरे सर एस सर ओके सर ओके सर ओके बरे बरें सर सो ही आता फूल य या आ सर ओके सर ओके सर

बरे सर बरे पूण पयली अप्लाय करपाक जिवाटी ऍक्साम दिवची पडटली बरे आनी सर ऍडमीशन इज फूल्ली बेस्ड ऑन जि यू आर टी ऍक्साम न्हू नॉट अ टी व्हाय माक्स ब आं ओके सर बरे सर कोवले सर या थेंक्यू सो मच सर या देव बरें करू या